नमस्ते दीदी आपके इधर लकड़ी है हमें शीशम की सूखी लकड़ी चाहिए सूखी है तो कैसे देंगी आप किलो के हिसाब या कुंटल के हिसाब तो कैसे कितने

थोड़ा कम करिए बहुत ज़्यादा है तो हमें हमें बीस कुंटल लकड़ी चाहिए हमें सूखी शीशम की लकड़ी चाहिए पूजा करानी है आलमारी बनवाने के लिए हाँ तो दाम में पैसा कितना आप लगाओगी दस हज़ार थोड़ा कम थोड़ा कम करिए चलो ठीक है लेकिन मेरे को यही है कि एक दम सूखी लकड़ी चाहिए हाँ तो वही यही कि क्योंकि मेरे को अलमारी बनवाना है भगवान की पूजा है इसी लिए मेरे हाँ आएगी ले कर आएगी लेकिन अच्छी से अच्छी लकड़ी एक दम सूखी रहेगी तभी अच्छा होगा क्योंकि हमें और अलमारी बनवानी है इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी चाहिए और एक दम अच्छी लकड़ी सूखी हमें बीस कुंटल चाहिए हाँ है तो हम बीस कुंटल लकड़ी लेंगे अभी आएँगे हाँ लकड़ी आएँगे फिर हम लकड़ी ले कर आएँगे तो वही अलमारी बनवाना है हमको ठीक है तो